جی بالکل ہمارا ایک سیاح سے تجربہ ہو چکا ہے کیوں کہ ہم ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں یہاں پر ہم نے ایک بار دیکھا کہ امریکہ سے ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں ہم نے ان سے انگلش میں بات چیت کی پھر ہم نے ان کو اپنا اپنی یونیورسٹی گھمایا اسٹریچی ہال دکھایا سینٹنیری گیٹ دکھایا باب سید دکھایا یونیورسٹی کی ہسٹری بتائی پھر انہوں نے ہمیں اپنا وزیٹنگ کارڈ دیا اور کہا کہ اگر اگر کبھی موقعہ ملے یا تو پڑھنے کے اعتبار سے یا تو پھر گھومنے کے اعتبار سے تو آپ ضرور ایک بار یو ایس وزٹ کریں اور نیو یارک میں یہ یہ چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں بتائیں خاص طور پر ہم نے ایک چیز ان سے جو پوچھا وہ یہ کہ جو ولڈ ٹرید سینٹر پر حملہ ہوا تھا تو پوری بلڈنگ ڈھے گئی تھی بالکل موم کی طرح پگھل گئی تھی پگھل گیا پگھل گئی تھی عمارت تو ہم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ پھر ابھی وہ یا تو ختم ہو گیا یا تو ہے تو انہوں نے کہا بالکل ہے اور پھر اس سے بہتر انداز میں ہے پھر اس کو بنایا گیا اور اس بلڈنگ ابھی بہت خوبصورت ہے ابھی وہاں پھر لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کیلیفورنیا کے بارے میں بتایا کیوں کہ ہم انگلش لٹریچر کے طور پر وہاں کیلیفورنیا کے بہت سارے رائٹرس کو پڑھتے ہیں تو ہم نے وہاں کے بارے میں پوچھا کیلیفورنیا کے بارے میں انہوں نے بتایا بہت ہی خوبصورت جگہ ہے